बचपन में जब हमलोग करीब कक्षा पाँच में थे कक्षा पाँच क्लास फाइव में थे तो हम लोगों का ट्रिप हम लोग पढ़ते थे चकमा सरस्वती शिशु शिक्षा मंदिर में माने वहाँ के टीचर लोग थे हम लोगों का ट्रिप गया था राजदगरी है नौगढ़ हम लोगों के जिले में है नौगढ़ से पहले है आ बहुत बड़ा बाँध है वहाँ वहाँ गए थे हम लोग वहाँ की सुंदरता तो मनमोहक थी और वो यादें इतनी आज भी ताजा है हम लोगों के दिलो दिमाग में की पूछिए मत और इतना सुहाना वहाँ का दृश्य है झरने है पहाड़ है और वहाँ का सबसे बड़ा एक है देवगिरि कुंड है देवगिरि में है आप जलप्रपात होता है वहीं आके कुंड में आके पानी सारा इकट्ठा होता है वहाँ पे वहाँ की खासियत है इतना गहरा कुंड है कि आप ऊपर से अगर एक पत्थर उठा के एक पत्थर ले लेंगे और उठा के उसको मारेंगे कितना भी दूर मारिए लेकिन ये पत्थर आके सीधे आपके जैसे लगेगा की पैर के नीचे ही गिर रहा है वहाँ की ये खासियत है और वहाँ घूमने के लिए जंगल की जैसे जानवर हैं वहाँ पे हिरण हम लोगों ने देखा था छोटे थे हम लोग हिरण देखा था भालू देखा था हम लोगों ने और मोर वगैरह भी थे वहाँ पे मोर तो इतने थे की पूछिए मत इतना सुंदर दृश्य था वहाँ का झरने से पानी गिर रहा था हम लोगों ने वहाँ पे खूब नहाया आ झरने में एकदम उसको मतलब उस पल को हम लोग भूल नहीं सकते हैं इतना अच्छा पल था हम लोगों का वो और उसके बाद हम लोगों का ट्रिप गए थे सारे दोस्त गए थे सारे बच्चे थे हम लोग भी बच्चे थे इतना इंजॉय किया हम लोगों ने वहाँ पे हम लोग का खाना पीना भी बना था इस्कूल की तरफ से गए थे सर लोग और हमलोग खाना वहाँ बनाया गया खाया गया नहाया गया इंजॉय किया गया झरना था झूला था पार्क वगैरह था वहाँ पे सबसे सुंदर चीज़ देखने वाली थी कि जो मोर और हिरण ये बहुत अच्छे लग रहे थे मोर वहाँ तो बारिश का मौसम था हम लोग गए थे तो तो सो मोर नाच रहा था वहाँ पे हम लोग यही देखे थे वहाँ पे इतना सुंदर लग रहा था कि पूछिए मत और वहाँ का सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ पर्यटक इतना ज़्यादा संख्या में आते हैं कि वहाँ हम लोगों के इस्कूल से करीब दूरी पच्चीस किलोमीटर थी और हम लोगों को सुबह नौ बजे पहुँच गए थे वहाँ नौ बजे के बाद से हम लोगों का वहाँ से निकले होंगे पाँच बजे के बाद मतलब इतना ज़्यादा हम लोग इंजॉय किए वहाँ पूछिये मत और वहाँ पे हम लोगों ने जंगल देखा जंगल भी बहुत घना है वहाँ का हरे भरे पेड़ पौधे और पानी जब बरसात के समय में आप जब कभी भी वहाँ जाएँगे तो पानी इतना सुंदर झरने से आता है गिरता है वहाँ नहाने का आनंद एक अपना ही गज़ब है आनंद तो इसलिए वहाँ आपका घूमने लायक है वहाँ अगर कभी मौका मिलेगा फिर जाने का तो हम लोग तो कई बार गए वहाँ लेकिन फिर भी अभी भी अगर जाना हो तो हम लोग वहाँ जाना पसंद बिलकुल करते हैं इतना अच्छा लगता है वहाँ जाके जैसे लगता है फिर से बचपन हम लोगों का हो गया आ गया और सारे दोस्त अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो और अच्छा लगता है सारे दोस्तों को मिलके जो बचपन में हम लोगों ने पार्टी किया था जो यादें थी वो ताज़ा हो जाती हैं इसी तरीके का है